جی وسائل کی کمی ہمارے علاقے میں مطلب کسی طرح کا متاثر نہیں کیا کیونکہ ہمارے علاقے میں ویکسنیشن تھوڑا سی مہنگا تھا لیکن ہمارا ایریا جو ہے پاش ایریا ہے تو ان کے لیے لینا افورڈ کرنا ویکسنیشن کو کوئی بڑی بات نہیں تھی تو ویکسنیشن تو مل جاتا تھا ویکسین مل جاتی تھی مطلب ہمارے علاقے میں تو وہ حساب سے کسی بھی چیز کو لے کر کسی بھی چیز کی ویکسین کو لے کر کسی کو مطلب پرابلم نہیں ہوئی کیونکہ ہر کسی کے پاس پیسہ تھا اور پیسہ ہے تو پھر ویکسنیشن بھی لینے کے لیے مطلب پریشانی نہیں ہوتی تھی عام آدمی تو سب عام ہی آدمی تھے لیکن سب بزنس مین تھے بزنس مین کے پاس تو اتنا پیسہ ہوتا ہی ہے کہ خود کی صحت کا خیال رکھ سکیں وہ